अहाँके स्टोप जे किनलिए हऽ अहाँके जे फेर ओ स्टोप खराब भऽ गेलै आब देखिऔ ओ एहन खराब भऽ गेलै जे अहाँके ओ दोकानमे मोन नहि भेलै जे फेर जाइ ओहि दोकान ओ दोकान अथी स्टोप खराब भऽ गेलै अहाँके आब हमरा भऽ गेल जे आब ई दोकान किएक एहन समान देलक ओ तऽ दोकान एहन स्टोप खराब भऽ गेल फेर फेर ओ दोकानके हमरा भऽ गेल जे ई किएक हमरा ई गड़बड़ समान दऽ देलक अहाँके ओ स्टोप खराब भऽ गेल हमर एक हजार टाका पानिमे चलि गेल